आमगेर एक मिक्सर आसलो तो मिक्सर आमी इतलीं वर्सां वापरलो कांय ना म्हटल्यार पंचवीस वर्सां मायज वापरलो पूण तो मिक्सर मोडलो सुद्दां जाल्यार सारको जातालो सारको करून घेताली आमी इतलो बेस्ट मिक्सर येयलो आमकां तो की त्या मिक्सराक हांव तरी विसरूं शकना